पारा अमीनाबाद हज़रतगंज कृष्ना नगर चारबाग़ आलमबाग दुबग्गा पराग डेरी चुंगी अलीगंज इंद्रा नगर मुंशी पुलिया मवैयागो मती नगर रसलपुर कपासी कुर्सी रोड पेहरा बख्शी का तालाव मणीआव इटोजा चिंहट चौंक